हमारे यहाँ संस्कृति मे रंगोली बनाना जैसे हम दिवाली में अधिकतर रंगोली बनाते हैं तो इसका अर्थ ये है कि भगवान श्री राम चंद्र वनवास से वापस लौट रहे है तो उनके आने की खुशी में हम अपने घरों को सजा रहे ये मतलब है हमारी मान्यता है माथे पर कुमकुम लगाना जनेऊ पहनना मंदिर मे पूजा करने जाना या रोजा पढ़ना व्रत रखना ये सब अपनी अपनी धर्म को लेकर मान्यताएं है और धार्मिक रीति रिवाज है इनका महत्व अब भी बहुत बड़ा है पूजा करने जो जाता है रोजाना जनेऊ पहनता है तो वो हमारे संस्कार के जनेऊ संस्कार के अंतर्गत आता है इसलिए जनेऊ पहनाया जाता है तिलक लगाना एक पंडित की पहचान है अपने जाती धर्म को लेकर सूर्य को जल अर्पित करना जल अर्पित करने से सूर्य देव शांत रहते है हमारी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है ऐसी सब मान्यताओं के कारण सब अपने अपने धार्मिक रीति रिवाजों का महत्व अग्रेषित करते है